आयुर्वेदा सिद्धा आनी होमियोपेथी हेची म्हायती म्हाका आसा कित्याक की म्हळ्यार आयुर्वेदा सिध्दा हें आमचें इंडियेचे पयलीचें मॅडिसीन जें आसा पयलींच्या काळान हे फॉरेन मॅडिसीन येयल्ले ना सो आमी सगळे सगळे आयुर्वेदीकूच वापर करताले थंडी जाले खरवड येयली पडले फ्रॅक्चर जालो किदेंय जालें जाल्यार आयुर्वेदीक मॅडिसीनूच आमी घेताले घरा कडेन सुद्दां आमचे स्पायसीस म्हणटा ते सगळे आयुर्वेदीकूच मॅडिसीन जशी मिर्ची हळद ब्लॅक पेपर म्हणटा ते मिरयो आमच्यो आनी हेर कांय सगळे मसाले हे आनी हर्ब्ज ते सगळे आमचे भलायकेक बरे आसा अशें म्हणून ह्या आयुर्वेदिकान बरयलां तशेंच आमची आवय आमकां जोर येयलो थंडी जाली जाल्यार आमकां हळद घालून दुदान हळद घालून दिताले आनी आमी ते रातचे आनी सकाळचे पिवन बरे जाताले आनी तें कितें खरवडले रगत व्हांवपाक लागलें जाल्यार थंय हळद लायताली हळद सुद्दां एक एंटीबायोटीक कशें एक्ट करतालें आयुर्वेदीक आमचो इतलें इनडेप्थ नॉलेज आसा ती तुमकां म्हायती ना आयुर्वेदिकान अशेंय बरयल्लें की आतां आमची आवय आमची आवय आतां चुली कडेन काम करता त्या धुंवराक लागून तांचो ऑक्सिजन लेवल कमी जाता लंग्स पेड्यार जाता सो तांकां अशें म्हणला की सकाळ फुडें न्हांवून धुवन तांच्यांनी तुळसीचो भोंवताळो काडपाक जाय किद्याक जी तुळस आसा ती आमकां चड ऑक्सिजन दिता आनी तुळसीचो भोंवताळो काडल्या नंतर आवय आमच्यो ते ऑक्सिजन ब्रीद करता आनी तांचो ऑक्सिजन लेवल बरो जाता अशे तरेन आमच्या आयुर्वेदान खुबश्यो म्हायत्यो बरयला आतां म्हणटकीर आमी आतां सद्याच्या काळान तर आयुर्वेदीक तितलें यूज करिना बट म्हाका म्हजे विचारल्यार हांव आयुर्वेदीक सदांच प्रिफर करतलो हॉस्पिटलान वयच्या पयलू आतां म्हाका बारीक सारीक थंडी बी जाली नाक व्हांवपाक लागलें ना जाल्यार हांव उदक गरम करता तितूंत भितर इल्लें मिऱ्यो आनी तुळशीचीं पानां घालून बॉयल करता आनी तेजी एक बरी पांच मिण्टां धा मिण्टां वाफ घेता आनी म्हजें नाक सारकें व्हांवपाचें बी बंद जाता सो अशे तरेन अशी खुबशी पद्दती आनी खुबशे गांवटी उपाय जे आमचे आसात ते यूज करपाक जाय आनी बरें पडटा पूण आताचे काळान कितें जाला काी तांचो जो अफेक्ट आसा जावपाचो तो मातसो लेट आसा पूण तांचो कांय सायड इफेक्ट म्हणटा तो ना तें कितलेंय यूज केल्यार आमकां वायट प्रभाव तांचो पडना आनी तें चड बरें जाता हे आतांचे मॅडिकेशन घेता ताचो खुबशे सायड इफेक्ट्स आसता पूण आयुर्वेदीक मॅडिसीन आसा तांचो कांयच सायड इफेक्ट म्हणटा तो ना